समस्तीपुर जिलामे कृषिके बहुत अच्छा उत्पादन होइ छै समस्तीपुरमे नजदीकमे स्टेशन छै समस्तीपुर जिलामे साग सब्जी बहुत अच्छासँ उत उत मतलब रोपाइ होतै रोपाइ होइ छै सब बगलमे कॉले अथी सब्जी बगलमे गद्दी हइ वहाँ साग सब्जी अच्छा बिकै छै ब समस्तीपुरमे दूध उत्पादन बहुत अच्छासँ होइ छै समस्तीपुरमे मछली उत्पादन बहुत अच्छासँ होइ छै समस्तीपुरमे साग सब्जी पूसा पूसा कृषि उद्योगसँ वहाँ साग सब्जी बहुत अच्छा समस्तीपुर जिलाके अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा छै समस्तीपुर